जी हाँ मैं भारत की राजनीति और राजनीति दलों के बारे में सकारात्मक सोच रखता हूँ क्योंकि भारत में राजनीतिक के बिना कुछ भी संभव नहीं है और विभिन्न राजनीतिक दलों का काम जो पक्ष या जो दल राज्य या जो राजनीतिक दल सत्ता में हैं उसकी खमियों को ढूंढना है और उसकी कमियों को उजागर करके जो जनता को चाहिए उसके बारे में आवाज उठाना है इसीलिए लोकतंत्र के रूप में हम भारत के बारे में एक अच्छी राजनीतिक पार्टी को पसंद करते हैं और वर्तमान में हमारे ही भारत देश में बी जे पी की सरकार राजनीतिक पार्टी या बी जे पी राज्य राष्ट्रीय पार्टी अपनी सत्ता में है और अपने राजनीतिक दल के साथ है जी हाँ मेरे पसंदीदा राजनीतिक नेता श्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि वर्तमान में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हैं यदि मुझे उनसे मिलने का मौका मिले तो मैं उनसे हमारे देश के भविष्य के बारे में ही प्रश्न पूछूंगा क्योंकि मुझे देश से बढ़कर कुछ नहीं है और जो राजनीतिक पसंदीदा नेता हैं मेरे वो पिछले तीन बार से प्रधानमंत्री पद पर आसीन है यदि वो पसंदीदा नहीं होते और यदि वो कहीं ना कहीं गलत होते तो लगातार तीन बार अपनी पार्टी को सत्ता में लाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा सवाल है इसलिए उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे भारत देश को अपने भारत के राष्ट्रीय स्थिति को एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत अच्छा योगदान दिया है